आं दिनै बुंनो सानदों नै गोदो जोंनि माबा दिनाव माबायदिमोन गथ'फोरनि माबाया गोदो जानो लोंनो गैयाबाबो गोदो गथ'फोरा मालाय जमा जमा अबयस्से जानो लोंनो गैयामोन थेवबो नै गामसा गाननानैबाबो इस्कुलाव जमा जमा थाङोमोन मास्तारनि बाथ्राखौ खोमा लायोमोन बेनिफ्राय मास्तारा जि बुंदों बेखौनो माबायोमोन बेनिफ्राय नै फोरों स्कुलावबो मा खालामोमोन गोदो जोंनि दिनाव नै माबा लाइ बिलाइयाव लेखा लिरनो होयोमोन बेनिफ्राय गथ'फोराबो मालाय मोजां मोजां ओइ आमखा स्कुलाव थाङा ओइ आमखा स्कुलाव फै होननानै जमा जमा थाङोमोन फरायोमोन जमा जमा फैयोमोन नांज्लाय खमलाय गैयामोन आजिखालि नै दा दानि जुगाव मा सोलिदों दानि जुगाव गथ'फोरा स्कुलावबो थांनो बायो आरो बिमा बिफाफोराबो रोंबा रोंथों रोङाबा थाथों होननानै बुङो नाथाय नै दा गथ'फोरा जिहेथुखे उन्दै बैसोनिफ्राय मतामति बोसोरसे बोसोरसे जोनोम जानानै बोसोरसेनि उनावनो मा जायो बिमा बिफाफोरा गथ'फोरनो मबाइल होयो मबाइलजों गथ'फोरखौ गेलेहोयो माबाहोयो बेनिफ्राय नै खायफा रोंनायफोरा बिमा बिफाया मबाइलखौबो होआ किन्तु इस्कुलाव नै इस्कुलाव थांहोयो इस्कुलाव दोनहैयो बरियाहाय इस्कुल फोरोङो आरो खायफा आरो गथ'फोरा इस्कुल फरायनाय गथ'फोरखौ आरो नायनो बायो आरो लोगोबो जाया मोजां गथ'फोरखौ गाज्रि खालामनोसो नायो खायफा आजिखालिनि जुगाव हायोबाथ' गथ'फोरखौ मा खालामो ओइ जुमाइ उखुन्दै लायनो हरो बेनिफ्राय नै बिमा बिफाया लोंबाय बिसोरखौ थिनबाय बिदि बिदियावनो दा आजिखालिनि गथ'फोरा गोरोबलायि जादों गावबा गाव आंबा आं नोंबा नों गोदोनि बायदि गोदो इसे मिलायग्रामोन मालाय बैग्रि बिफांआवबो जमा जमा थांनो फै जोंहा बैग्रि जानो थांनि बिदि होनग्रामोन लोगोफोरा गथ' मानसिफोरा दा मतामति पास बसर सय बोसोरफोरा बिदि जमा जमा जायोमोन किन्तु आजिखालि पास बोसोर सय बोसोर नोंहा सात बोसोर गोरोबलाया बेफोरबादि जादों नै दा कलि जुगाव आं बेखौनो बुंबाय आरो